हाँ ठीक सोना चाँदी का रेट या भरी देता है मतलब हज़ार रुपया दो हज़ार रुपया देते हैं

इतना मतलब यह कि देता है मतलब हज़ार दस हज़ार रुपया देते हैं दस भरी देते हैं

हाँ हेलो अच्छा देख सकते हैं हाँ देख सकते हैं फ़िर अच्छा दें